केपें हो वाठार एक खूब सोबीत सुंदर जावन आसा केपें ह्या वाठारांत खुबशे जागे आसात जे पोवपाचे सारके आसा जशें इगर्ज्यो देवळां न्हंय मागीर बाजार केपेंचो तशेंच लोक हांगा थंय वतात मागीर मुन्सीपल ऑफिसीस खूबशे जागे आसात ह्या केपें वाठारा भितर तशेंच आमी उलोव्या केपेंचे न्हंयचे कुशावती न्हंय जी व्हांवता ती एक न्हंय खूब सोबीत सुंदर जावन आसा गांवचे लोकांक ती एक न्हंयचें खूब पिशें अशें म्हणपाचें कारण गांवचे लोकांक थंय वचून बसपाक मेळटा बरो वारो खावपाक मेळटा उदकांत पांय बुडोवपाक मेळटा जाय तशे फातर बी पुंजोवपाक मेळटात तशेंच ट्युरिस्टूय बीन ह्या ह्या न्हंयचेर येतात तशेंच देवळां बीन आसात तशें आमी जाणा पर्वत हो एक पर्वतूच म्हूण आमी वळखतात तो चंद्रेश्र्वर भुतनाथ हें एक देवूळ तो पर्वताचेर पडटा आनी त्या देवळाकूय बीन खूब अशे लोक विजीट करपाक वतात थंय पुजा आसता आनी थंयच्यान तुका हे केपेंचो फूल वाठार दिसता तूं तर वयर रावन पयता जाल्यार आनी ते देवळांत लोक ट्युरिस्ट तशे खुबशे जाणां वतात तशेंच लोक जेवपाक वतात जशीं खुबशीं रेस्टॉरंटां आसात गोंयचें शीत कडी आनी नुस्त्याचो बांगडो तशेंय बीन एक हॉटेल आसा जे लोक लोक वचन थंय जेवतात तशेंच रेस्टॉरंट्सूय आसात जशें मॉम्स किचन मागीर ॐ साईं रेस्टॉरंट तितूंत बरीशी फीश थाली मेळटा आनी मॉम्स किचनान हांगा तुका बड्डे सेलेब्रेशन करपाक मेळटा फेमिली वांगडा बी गेट टुगेदर जाता तेका लागून लोकांक ह्या जाग्यांचेर ट्रेव्हल करपाक खूब आवडटात तशेंच इगर्ज्यो आसात थंय फेस्तां बी जातात केपें हांगां एकदांच मार्केट आसता तो फ्रायडे मार्केट आनी त्या त्या मार्केटांत लोक खूब येतात नुस्त्या व्हरपाक खारें नुस्तें पावसाचो पुरुमेंत करपाक हें सगळें केपें मार्केटांत लोक येतात व्हरपाक तशें केपें हो वाठार खूब सुंदर आनी सोबीत जावन आसा